महाराष्ट्रा में बीमारियूं वधियल आहिनि छो त खाधनि में प्रॉटींस वारा खाधा नाहिनि अॼु कल्ह लाइफ इस्टाइल अलॻि थी वई आहे जो माण्हू देरि सां राति जो सुम्हनि था ऐं जल्दी उथी करे कम ते वञनि था ऐं जल्दी जल्दी वञण जे करे प्रॉटींस वारा खाधा ठाहे नथा सघनि ऐं उन्हनि खे पोइ माण्हुनि खे जंक फ़ूड ते हलणो थो पए जींअ त वडा पाव मेगी नूडल्स जंक फ़ूड केतिरा ई अलॻि अलॻि प्रॉटी इहे केमिकल्स वारा खाधा मिलनि था ऐं उहे खाइनि था जंहिंजे करे केन्सर जी बीमारी पकिड़े थी माण्हुनि खे ऐं उनजे करे वधीक मौतु थियनि था ॿियो रस्तनि ते गा अहियूं गाॾियूं हलनि थियूं उन्हनि जो दूंहों माण्हुनि खे बीमारु करे थो जंहिंजे करे एक्सिडंट बि घणा थियनि था गाॾियूं वधीक हूअण जे करे एक्सिडंट थियनि था ऐं माण्हुनि खे दुर्घटनाऊं मतलबु एक्सिडंट थियण जे करे माण्हू मरनि था ऐं ॿियो फेक्टरीयूं घणियूं आहिनि घणियूं उन्हनि मां केमिकल्स निकिरे थो जेहिरीलूं गेसियूं निकिरनि थियूं जंहिंजे करे माण्हुनि खे टीबीअ जी बीमारी थिए थी ऐं टीबीअ जी बीमारी में माण्हू इअं ई पाण खे छॾे था ॾियनि इलाजु नथा कनि जंहिंजे करे मौत थियनि था ॿियो इनखा पोइ ॻोठनि में या शहरनि में किथे किथे ॿारनि खे टुका टाइम ते नथा लॻाइनि जंहिंजे करे मौतु थिए थो ऐं मौत खे घटाइणु लाइ हिकु त रस्ते ते गाॾियूं घटि हुअणु खपनि पब्लिक सर्विस वधीक हुअणु खपे जीअं असांखे बि दूंहों न मिले जंहिंजे करे असां बची वेंदासीं ऐं तंदुरुस्ती जो ख़्यालु बि रखंदासीं ऐं जे कॾहिं बि असांखे बी पी आहे भइ हाई ब्लड प्रेशर आहे त उनजी गोरी खाई करे असां पाण खे बचायूं ऐं ॿियो जे कॾहिं शुगर जी बीमारी आहे त असां उन में बि मिठो न न खाई करे घटि खाई करे असां पाण खे बचाए सघूं था ऐं टुका लॻाए ॿारनि खे असां ॿारनि खे असां ॿारनि खे बचाए सघूं था जंहिंजे करे ॿियो असां इहो करे सघूं था त ग्रीनरी वधीक हुजे हर घर में वण जी पोखजनि वण लॻायो वञनि त जीअं हवा जे करे उहा ताज़ी मिले जंहिंजे करे मौत घटि थींदा